बेगूसरायमे छै जीविकामे कोइ अपना दोकान देने छै कोइ खेती बारी करय छै अपना बिजनेस करि करिके जीयै छै कोइ जूत्ता चप्पलके दोकान दै छै कोइ कपड़ाके दोकान दै छै कोइ साग सब्जी बेचय छै कोइ मतलब किछु बनाके अपना बेचय छै खान पीयैके चीज बनाके अपना अपना लोग जियै छै तऽ इएह खातिर जे अपना परिवार हमर अच्छासँ रहतै बढ़िआँसँ रहतै कपड़ा लत्ता खाना पीना सब चीज हमरा बाल बच्चाके पूरतै ई खातिर अपना लोग कुछो कुछो बिजनेस करय छै जीविकामे सँ पैसा लै छै लोन उठा उठा कऽ अपना करय छै अपना परिवारके पोसय छै इएह लिए अपना लोग करय छै करिके अपना सुख शान्तिसँ जियै छै चप्पल जूत्ता भेलय भेलय कपड़ा लत्ता भेलय उ सब अपना लोग बेचय छै करय छै अपना खाना पीना अपना सब परिवारके पूरबइ छै इएह लिए अपना लोग सुख शान्तिसँ जीयै छै जीविका इएह खातिर चललइ हन जे गरीबी लोगके सब दीदी लोगके उन्नति बढ़बय खातिर